आपकी दुकान में कपड़े हैं अरे चाहिए था दो गट्ठर दो सौ चद्दर अरे तीस इतने छोटे बड़े बच्चों के लिए चार साल पाँच साच दो साल तीन साल तीस हमको चाहिए थे चाहिए थे पाँच साल बच्चों के लिए पाँच पीस चाहिए और दस साल बच्चे के लिए चाहिए ऐसे ही चाहिए सौ सौ पीस दो सौ पीस और बच्चे के लिए पाँच बच्चे के लिए निकाल दीजिए

हाँ कितने कितने की कितने कितने के पड़े और थोड़ा सा नीचे करके लगाइए तो हिसाब से देओ ना उसको ले लेंगे हम कितने दाम का लगाओ इतने ही दाम लगाओ तो हम जीन्स का पैंट जो है ये तीन सौ लगाया है उसको दो दो सौ रुपया लगाइए ढाई ढाई सौ रुपये हिसाब से लगाओगे तो तुम्हारे दुकान में फिर आएँगे

लहठी कितने कितने की है बच्चों के लिए लोअर ओअर है लोअर चाहिये था दस उसके चाहिए थे सात पीस पाँच पीस धोती चाहिए पाँच पा पाँच पीस चाहिए उनको पाँच सात सात साल के लिए चाहिए

तो किस किस दिन आएँ